ऐसे शुरुवाती बर्ड वाचर्स के लिए मैं यह सुझाव देना चाहूँगी कि वह अपने इस्किल्स में यह सुधार करें कि सबसे पहले तो वह पक्षियों को इतनी बारीकी शे बारीकी से देखें उनके रंगों की पहचान करें उनकी चिन्हों की पहचान करें कि जैसे कि कोई भी जो पक्षी है वह किस रंग का होता है और उसकी क्या उनकी पहचान होती है जैसे मैं कबूतर की बात करूँ तो कबूतर जो है मुख्य रूप से वह भूरे रंग का ही होता है उसकी गर्दन और चोंच जो है वह सबसे छोटी होती है तो इस प्रकार से वह जो बर्ड वाचर्स हैं अपने इस्किल्स में यह सुधार लाएं कि वह यह देखें की कौन सा पक्षी किस रंग का होता है और उनकी क्या पहचान होती है इसके अलावा मैं उन्हें यह सलाह देना चाहूँगी कि वह जब भी कभी बर्ड वाचर्स को पक्षियों को देखने जाएँ तो वह दोपहर के समय बचें क्योंकि जो दोपहर का समय होता है इस समय जो पक्षी होते हैं वह कम सक्रिय होते हैं